हेल्ल'

औ खोनाबाय औ औ दखानाव दङ मामोन ए मा दखनाखौ नांगौमोन बेबा माबा मा मा दखना नांगौमोन नोंनोलाय बिदनथ' दङ औ बिदनआ दङ ए पसिसखान दङ औ बेनि बारासो दंबावो औ दङ बेथ' बिदनाथ' बार'स' लांबा एसे खमायगोन आरो एसे खमायगोन औ ए औ बार'स'बा एकस'सो खमायजागोन एक हाजार औ एगार'सनिनो हरनो हागोन आं

इन्डिनि दङ आरनाइ ओरैनो नर्मेलबो दङ इन्डिनिबो दङ माखौ लांनो गोसो लांनो हागोन आरो ए ए इन्डिनि आरनाइयाथ' बेयो माबा पन्द्रस'आनो गोग्लैगोन ओमफ्राय नर्मेलाथ' टिनस' सारिस' इन्डिनिया पन्द्र'स'थार औ बुरजा लाङोबा एसे खमायनो हागोन औ लकेल दानाय लकेल दानाय मेसिनाव दानायबो दङ एसे खम समनि बेखौबो लांनोबा लांनो हागोन आरो आरनाइया पन्द्र'स' औ इन्डि सिनिया आरो न'नि दानाय लकेला

बेबो दङ दंनाया दङ दङ औ ओ बेखौबो आर'नाइया औ बेखौथ' माबानि हरगोन पास्स'फोरनि पास्स'फोरनि हरनाय जायो

औ औ दे लांफैदो औ औ औ औ इन्दिखौ गांब्रै ए जागोन जागोन दे औ ए दे दं जागोन आङो माबानानै खालामनानै दोनगोन दे औ औ दे होनबा दे औ दे